हाँ अच्छा अच्छा जी हाँ वो हाँ ना मतलब आपके कभी आपको लोन चहिए तो देखो पहले तो आपको डॉक्यूमेंट ले कर आना पड़ेगा आपके जितने भी हैं हम आपको बताएँगे कि आपको जी आपके डॉक्यूमेन्ट में आपका आधार कार्ड लगेगा आपको बैंक का पासपोर्ट लगेगा आपके जाति प्रमाण पत्र लगेगा और आपके साइन प्रमाण पत्र लगेगा और आपका पेन कार्ड लगेगा ये सब डॉक्युमेंट आपके लगेंगे ओ फिर आपके पास क्या है लो आपके क्या हैं आपके पास सोने में हैं जी अच्छे से तो उसके लिए क्या करना आपको आना पड़ेगा तो हम हम आपको आपको बैठ कर समझा देंगे क्या चौबीस कैरेट है हम पहले दो मिनट चेक करेंगे फिर आपको इस हिसाब से बताएँगे कि उसका रेट क्या है क्योंकि वो क्या अलग में अलग भी आते हैं कुछ इसलिए आपको आना पड़ेगा हमारे पास और सबके अलग अलग रेट हैं जी हाँ गोल्ड ले कर आना पड़ेगा क्योंकि हम उसको पहले चेक करेंगे फिर आपको बताएँगे कि यार असली है कि नकली है और क्या रेट चल रहा है कौन सा क्या रेट है इस हिसाब से हाँ डॉक्यूमेंट में यही सब लगेगा और कुछ लगेगा तो मैं आपको बता दूँ ये फ़ॉर्म हम जो हम देंगे आपको जिसमें आपके साइन लगेंगे या आप कितने साल के लिए लोन ले रहे हो आप कब तक वापिस दे दोगे हमारा पेमेंट ओर ये आपके इंफॉर्मेशन आपको क्या बोलते हैं उसमें मिल जाएगा फ़ॉर्म में मिल जाएगी मैं अब ब्याज आपको ब्याज बता देंगे क्या रेट है और उसपे कितने पैसे लगेंगे या आप कितने साल का लोगे साल के हिसाब से रुपये के हिसाब से जैसा भी है आप अब आप आप आओगे ना हमारे हमारी दुकान पर तो हम आपको बता देंगे आप हमारी दुकान पर आओ फिर हम आपको बता देंगे पूरा डीटेल आपको दे देंगे मैम ठीक है हाँ